कोई बी मतलब कि जिसलै कोई चीज बनानी होऐ पैह्ले ताईं ओह्दे ताईं पूरा समान चाहिदा ते हून अज्ज कोला दो चार तिन्न साल पैह्ले जंदू लाकडाउन लग्गेआ हा अंदू दकानांं बगैरा सब किश गै बंद हा मतलब कि दकानांं बंद बाह्र निं जाना काफी ज्यादा प्राब्लमां हा ते ओह्दे बाद जदूं अंदू दकानांं बंद समान कि'यां लैना असें ते जेल्लै मतलब कि इक बारी में चा दुद्ध चाह् बनान लगा ते चाह् बनान लग्गा ते घर मतलब कि खंड खतम ही ते बाह्र जान निं दिंदे हे तो खंड खतम ते फिर गुड़ पेदा हा मम्मी पैह्ले गुड़ पेदा हा गुड़ बी मिट्ठा होंदा ओह् पाइयै में चाह् बनाई ही ते मतलब कि अंदू जंदू लाकडाउन हा अदूं काफी ज्यादा प्राब्लमां आंदियां ही ते एह् में मम्मी कोला दिक मम्मी मतलब कि इक केह् इक बारी मम्मी ने बनाई ही गुड़ आह्ली चाह् ते ओह्दे कोला दिक्खे दा हा में मम्मी कोला कि एह् कि'यां बनांदे एह् चाह् ते इक बारी में अदूं लाकडाउन बिच्च गै मतलब कि बनान लगा आलू बनान लगा ते अंदू नमक हैनी ही दकानांं बंद ही ते फिर नमक ऐ निं ही फिर ओह्दी जगह असें आचार ओह्दे बिच्चा मसाला कड्ढियै बगैरा जो बी ओह्दे कन्नै असें रोटी खाद्धी ही होर मम्मी ने उंदू साढ़ी मम्मी मेरे अपने साढ़े नानके गेदी ही ते इक बारी गैस बी मुक्की गेदी ही ते असें लक्कड़ियां लैतियां खेतर जाइयै ते खेतर जाइयै लक्कड़ी लैती फिर ओह्दे कन्नै मतलब कि असें दाल बनाई लक्कड़ी खेतर जाइयै लेई आंदी होर अग्ग बाल्ली अग्ग बालियै दाल बगैरा बनाई ते अंदू बी मम्मी कुतै रिशतेदार दे गेदी ही ते इद्धर अंदू लाकडाउन च बड़ी प्राब्लमां आइयां सानूं ते समान बी बड़ा घट्ट होंदा हा अंदू दकानां निं खुलदियां समान कि'यां लैना दकानां खुल्लन ते समान आवै न फिर दकानां खुलदी नेईं ही ते अंदू असें इ'यां मतलब कि अदूं दो चार साल दो साल लाकडाउन लग्गी रेहा हा ते अदूं कोरोना बड़ा हा कोरोना च समान फिर समानै दा थुआनूं पता ते एह् कमी बड़ी होंदी ही ते असें इ'यां इयां करियै मतलब कि टाइम कड्ढेआ अदूं कोरोना च ते चीजां मतलब कि नेईं ही ते खाना बगैरा अस बनाने ते आंदा ऐ रुट्टी बनाई लैन्ना में ते कोई बी चीज घट्ट होऐ ते अज्जकल मिली बी जंदी ऐ अंदू अदूं जंदू लाकडाउन हा अंदू हैनी ही ही मिलदी ते अंदू असें कोई बी चीज मतलब कि घट्ट केईं बारी लून घट्ट होना नेईं होना घर केईं बारी खंड नेईं होनी मतलब कि केईं बारी मसाला मिर्ची घट्ट होनी तां बी किश किश मतलब कि पाई बगैरा अस बनाई लैंदे हे ते लाकडाउन च बड़ियां प्राब्लमां आइयां सानूं ते अंदू असें इयां इ'यां करियै मतलब कि टाइम कड्ढे दा ऐ हून हून बी केईं बारी किश कोई बारी घट्ट घर कोई नेईं होऐ ते आपूं गैं बनाने होन्ने आं रुट्टी बगैरा क्योंकि मम्मी मेरी केईं बारी कुदै गेदी होंदी ते घर कोई होंदा निं ते पापा मेरा कम्मै उप्पर होंदे न ते दीदी मेरी कालेज होंदी ऐ ते इक दीदी दा ब्याह् होई गेदा ऐ ते घर कोई सब्जी बगैरा में बनाई लैन्ना में आपूं गै ते फुलका बगैरा बी बनाई लैन्ने आं कोई बी चीज घट्ट बगैरा होए ते मतलब कि लून घट्ट होऐ ते तां बी लून घट्ट गै खाना चाहिदा तां बी अस बनाई लैन्ने आं रुट्टी बगैरा ते अदूं लाकडाउन च सानूं काफी ज्यादा प्राब्लमां आइयां ते तां बी असें मतलब कि रुट्टी बगैरा बनांदे हे भाएं घट्ट चीज गै होऐ